बिबार गायनायनि सोमोन्दै फैदो न'खरावथ' बिबारा थाथारनांगौ बिबार थायोब्लासो न'फोरखौ समायना नुयो आरो बिबारा बुहुदआवनो बाहाय जायो फुजाफोरावबो होयो आरो माखासे मानसिनोबो अक्सिजेन होयो बिबारनि बासोआ मोजां आरो समायना नुयो न'खरफोरखौ आरो जों साजायनानैबो दोननो हायो न' मोजां मोजांफोराव आरो गायनानैबो लानो हायो बागान बानायनानै समायना नुयो बिबारा जेथिंबो बिबार थायोब्ला समायना नुखायो बिबार गायनायखो जोङो साननाङा गायनांगौसो हानायमानि बिबाराथ' अनेख रोखोमनिबो दङ बिबारा बागान खालामोब्ला समायना नुयो आरो न'फोराव गायना दोनोब्लाबो साइडआव दोनोब्लाबो न'खो मोजां नुयो बेनिखायनो गायनायखौ खमायनाङा गाय फारसेथिं बिबाराबो मा बिबारनि गेजेर गेजेर मानसिया थायोब्ला खामानि हाग्रा बायदिसिना फुयोब्ला मानसिनि सेहेरा साइस्थ'फोराबो मोजां जानो हमो बिबारनि बारहावा गेस मानसिनाव हाबोब्ला बेनिखायनो बिबार गायनाया बुहुद गोनां गायनांगौ बिबारा समायना नुखायो फारसेथिं बिबारा गायोब्लासो बारोब्लासो मोजां नुयो दा बिनिखायनो मानसिफोरा बिबारनि मुल्यखो बा बिबारनि मिथिया बिबारा मा बुस्थु बिबारखो मुल्य गैयि खालामो जाय बिबारनि मुल्यखो मिथियो बिसोरसो गायो दा मिथियैफोरा जानला मोनला बिबारखो खायो ओमफ्राय फुलाबायना गारहरो दा जाय बिबार गायग्रा बिसोरसो मिथियो दा बिनिखायनो गायनांगौ बिबारफोरखौ हानायमानि न'खराव बिबार थायोब्लासो समायना नुयो जों फुङाव बा मोना मोना बिबारखो बारनाय नुयोब्ला एसेब्लाबो गोसोआ मोजां नाङो बिनिखायनो बिबार गायनायाखो बयबो गारनाङा गायनांगौसो आरो लामाफोराव गायना लायोब्ला बिबारनि गेस हाबोब्ला मानसिनि देहायाबो मोजां जायो दा मानसिफोरा बेखौनो सानो बिबारा मुल्य गैया बिबारखोलाय मानो गायनो बिबारखो मानो नांगौ होनना बुङो दा बिबाराथ' समायहोयो न'खरखो समायहोब्लासो गासिबो न'खरनि मानसिफ्रा नुयोब्ला मोजां नुयो दा बिनिखायनो गायनांगौ गासैबो गोसो होनांगौ दा बि बिबार गायनायनि सोमोन्दैनो बुंदों बुंनाया दा बिबारखो गायोब्ला माबायदिहै मानसिया बिनि बिबारनि बासोखो मोनोब्ला माबायदि मोनो दा बेनिखायनो आं बेखिनिखोनो बुंबाय